जों उन्दै समाव जों ज' बिब' बिनानाव गासैबो ज' थालायोमोन मानो होनोबा जों बुलाय लायनाय बै समाव जों गोसो खाङोब्ला दा जों लोगो मोनोब्ला मिनिनो ओंखारो उन्दै समनि बाथ्राखौ जों दा रायज्लायलायो बा जों सल' खिन्थानाय बेफोरखौ जों बुङोब्ला बुलायनाय जों बेफोरखौ दा मिनिनो ओंखारो मानो होनोब्ला बयबोथ' उन्दै समाव बुलायखायो नांज्लायखायो बयजोंबो रायजानाय होनजानाय जों दा बेफोरखौ बुङोबा जों दा बुंजाफिनोबा जों लाजियो आरो मिनिनोबो ओंखारो